ہاں ہیلو سر میری بات بجلی پاور ہاؤس سے بات ہو رہی ہے ہاں سر میرا نا بجلی کچھ زیادہ آ رہا ہے سر میں تو کچھ یوج بھی نہیں کرتا ہوں سر دو بلف ایک پنکھے یوز کرتا ہوں پھر بھی سر مہینے میں بارہ سو روپے پڑ مہینے کے آ رہے ہیں سر نہ ہی میرے گھر میں فریج ہے نہ ہی ٹی وی ہے نہ ہی اے سی ہے نہ ہی کولر ہے سر کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی سر بارہ سو روپیہ پڑ منتھ کا آ رہا ہے سر جی سر کہیں نہ کہیں مجھے سر لگ رہا ہے کہیں میٹر خراب سے سر ایک بار پلیز سر میٹر چیک کروا دیتے سر ہاں سر میٹر تھورا چیک کر دیتے سر میٹر کے خرابی کی وجہ سے سر اتنا پیسہ آ رہا ہے سر سر اس پہ پلیز سر کچھ چھوٹ نہیں ملے گا جی جی میں بجلی بل پورا جمع کر دوں گا اس پہ کچھ چھوٹ دے دیجیے پلیز ہاں تو سر ان کو چینج کروا دیجیے نا میٹر کو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جمع کرتے ہیں ہم بجلی بل پلیج آپ ان کو چینج کروا دیجیے جی شکریہ